बाइक अकेले चलाने में कभी आनंद नहीं आता बाइक हमेशा कम्यूनिटी में होनी चाहिए जिसमें कि आनंद आता है चार लोग साथ में रहते हैं और बाइक से हम लोग चारों लोग जन कि सबके पास अपनी अपनी अलग अलग बाइकें होती हैं जब चार लोग घूमने निकलते हैं तो रास्ते का जो अनुभव होता है जो रास्ते का आनंद आता है वो बड़ा बेहतरीन रहता है जिसके जो अनुभव हमने फ़ील किया है जो अनुभव हमने देखा है हम लोग चार लोग कम्यूनिटी के साथ बाइक के साथ पहाड़ों पे गए हैं यहाँ से अपने शहर से हम लोग पहाड़ों पे घूमने गए हैं हम लोग रोहतांग दर्रा गए हैं सिक्किम गए हैं दार्जलिंग गए हैं और बाइक कि जब कम्यूनिटी में एक साथ रहती है तो एक होता नहीं है कि एकता में बहुत पावर होती है जब आप एक चार लोग एक साथ रहेंगे तो अपने आपको बहुत ताकत मिलती है और उस बाइक से बाइकर्स की कम्यूनिटी एक ऐसी कम्यूनिटी है कि जिसमें चार लोग जब एक साथ रहते हैं तो हम लोग चार लोग रास्ते का जो अनुभव करते हैं कभी कोई सुख दुख में सब लोग साथ रहते हैं और उस सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं कभी कोई बाइक किसी की गड़बड़ हो गई तो कम से कम चार लोग और हैं जिसने हम लोग की मदद की और हमारी बाइक को बनवाने में सहयोग दिया और हमको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाके वहाँ का जो अनुभव कराया औ इसी तरह से हम लोग पहाड़ पे जाते हैं तो जब चार लोग चालीस लोग रहते हैं तो कम्यूनिटी में बाइक चलाने का एक अपना अनुभव अलग होता है जिससे कि घूमने का जो आनंद आता है एक एक व्यू रहता है जैसे चार लोग हैं तो हम लोग ने कहीं पहाड़ पे खड़े होके फोटो खिंचाई या कहीं पे खाना खाया ढाबे पे रुके जो भी किया तो चार लोग एक साथ रहने पे बड़ा आनंद आता है और आजकल बाइकर्स जो हैं हम लोग इसको बाइकर्स बोलते हैं एक इनको तो ये एक एक ट्रेंड चल रहा है आजकल सभी लोग अपनी कम्यूनिटी बना के बाइक से घूमना पसंद करते हैं पहाड़ों पे क्योंकि ये जो घूमने का आनंद है ये जो घूमने का अनुभव है ये अभी मिल जाता है फिर उसके बाद कहाँ जिंदगी इतनी काम काज में इतनी छोटी हो गई है कि आदमी फिर ये अनुभव नहीं ले पाता लेकिन इसीलिए तो हम लोग पहले से बाइकर्स के साथ कम्यूनिटी के साथ जाते हैं जिसमें हम लोग को अनुभव का बहुत अहसास होता है और घूमने का एक आनंद होता है यही यादें रहती हैं कि हम लोग कभी बाइक से यहाँ इस पहाड़ पे गए थे उस पहाड़ पे गए थे और बाइक से हमने इस गली उस गली से बाइकें निकाली थीं और कम्यूनिटी के साथ रहते हैं हंसी मजाक करके चलते रहते हैं एक दूसरे के सुख दुख का बात भी होती रहती है जहाँ भी रुकते हैं वहाँ एक अनंद आता है एक एक यादें बनी रहती हैं एक कम्यूनिटी की चीज़ें बनी रहती हैं तो बाइकर्स का में कम्यूनिटी के साथ चलने में बहुत ही आनंद आता है